ईअं त घणई पौधा ईअं त घणई वण बूटा थींदा आहिनि पर मुंहिंजे घर में तुलसी आहे ऐं एलोवीरा आहे ऐं जाण जो बूटो आहे हुनखां पोइ लिम जो मिठी लिम जो आहे मिठी लिम बि घणई तरीक़े सां कम ईंदी आहे भाॼियुनि में दवाउनि में एलोविरा बि घणई तरीक़े सां दवाउनि में कम ईंदो आहे ऐं तुलसी बि बुखार वग़ैरह हुजे त काड़ो वग़ैरह तुलसीअ जो पी जे त हुनमां बि ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे ऐं गुल बि असांजे घर गुल गेंदे जा आहिनि उनखां पोइ आहिनि इहो रात रानी आहे जेका राति जो ॾाढी सुठी ख़ुशबू ॾींदी आहे हुनखां पोइ मोगरे जो गुल आहिनि मोगरे जे गुल मां इहो मोगरे जे गुलनि मां गजरा वग़ैरह ठही सघंदा आहिनि उनखां पोइ गुलाब जो गुल आहे गुलाब जे गुल मां मस्तु ख़ुशबू ईंदी आहे हुनखां पोइ गुलाब जे इत्र वग़ैरह बि सुठो ठहंदो आहे हुनखां पोइ फ़लनि में असांजे घर चीकुनि जो वण आहे ऐं अंबनि जो वण आहे ऐं जमुन जो वणु आहे ऐं भाॼियुनि में मां चवां थी त करेलनि जी वल जे का आहे उहा उगायां छो त करेलो ॾाढो सिहत लाइ सुठो हूंदो आहे ऐं शुगर जे पेशेंट जे लाइ बि करेलो ॾाढो सुठो हूंदो आहे हुनखां पोइ सिङियुनि जो वण बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे उहो सिहत लाइ सुठो हूंदो आहे उनसां वजन घटिजंदो आहे हुनखां पोइ हडियुनि जो सूरु वग़ैरह लहंदो आहे त सिङियुनि जो सूप बि माण्हू घणई पीअंदा आहिनि त उहो ॾाढो फ़ाइदे वारे हूंदो आहे इन करे मां चवां थी त इहो सभु भाॼियूं मां उॻायां पंहिंजे लाइ स स घर जे भातियुनि जे लाइ छो त असांजी फैमिली बि ॾाढी वॾी आहे त असां पाण में सभु भाॼियूं घर जी खाऊं था छो त जेका बाजारि में मिलनि थियूं उन सभ में केमिकल विदल आहिनि त उहो खाइण सां बीमार था थियूं इन करे असां चाहींदा आहियूं त भई घर में भाॼियूं उगायूं ऐं स्वस्थ रहूं